हाबा बायदि एबा गेदेर सभाफोराव जोङो दैख'राव दै रोगानानै लाबोयो जेनेबा ड्राम आव सोनानै लाबोयो आरो पाइप जों बोबोनानै लाबोयो दस्रा हादरफोराव बिदिनो दै गैयि जायगाफोराव ज' माबायाव दै टेंकि याव सोनानै लाबोनानै बोनानै थेला गारिजों लाबोनानै होफैनाय जायो आरो बेबायदिनो